फॅमिली वांगडा आमी चडशी इंजॉय करता केन्ना भुरग्यांक सुटी पडटा पय सुटी पडली की आमी भुरग्यांक पिकनिके घेवन वयता पिकनीक भुरगीं घोव म्हाजो मांव मांय कोण नणन आसल्यार तीं सगळीं एक जाता आमी आनी आमी मागीर पिकनीक एक डिसायड करता आनी पिकनीके आमी आपली गाडी घेवन वयता ओन सगळीं पिकनीके आनी पयलीं कितें करता आमी पिकनीके वयचें पयलूं जेवण करपाची किदें किदें व्हरतलीं एक पुलाव चिकन ब्रेड तें सगलें आमी फ्रुट्स ते आमी सगले पयलू घरा कडेन करून सक्काळी उठ्ठा पिकनीके वचपा जाय म्हणून आनी सगलीं आमचीं घरां कोण मनशां तीं रेडी जाता आनी आमचे फॅमिलींत एक जाव कोण नणन तेंका सगळ्यांक आपयतात आनी आमी तीं जेवण करता आनी नुस्तें बिस्तें आमी सगळें मसाला येता थंय फ्राय करता चिकन बीन आनी हें बाकीचे पुलाव बिलाव सगळे आमी घराकडच्यान करून वयता आनी मागीर ती घेवन गेली म्हणटगीर मागीर भुरगीं तेजी जावेचीं भुरगीं म्हाजी भुरगीं देराचीं भुरगीं नण्णेंचीं भुरगीं आमी सगळीं एक गाडी करता व्हडली टॅम्पो ट्रॅवलर करता आनी आमी वयता एक खंयचो स्पोट हें करता पिकनिकेचो एक म्हण तूं दोना पावल दोना पाव पालोलें मागीर पालेलें मागीर मागीर आमी थंय खंयी वयता आनी फामान वयता फामान किदें मेळटा एन्जॉय करूं मेळटा चड कितें न्हांवपा मेळटा भुरग्यांक स्विमींग पुलान आनी रिस्क नासता भायलो लोक कोणूय येवना फक्त तुमची एंट्री आसता भुरग्यांक आमी फॅमिली सगली एक जाता बरी इन्जॉय करता आनी इको फामा बी खंयीय वयता फामान मागीर ते भुरग्यांक जाय तशें नाचपा न्हांवपा सगळीं आसता न्ही देर नणन फॅम फॅमिली म्हळ्यार सगळीं येयलीं न्ही सो घोब बी आमी बरीं न्हाता पितां एन्जॉय करता जेवण हाडलेलें जेवण करता थंय नुस्तें जा नुस्तें फ्राय करता चिकन बीन थंय बरी फ्राय करता जेवता बरीं आनी मागीर सांजेचीं मागीर परत कितें च्या बी करता बिस्कीट आनी भरपूर मजा करता फॅमिली वांगडा एनटेमेंट मात्शी लायफान मिन्स हॉलीडे पोडली की आमी वोर्सां वोर्स भुरग्यांक बरीं एन्जॉय करूंक घेवन वयता आतां क्रिस्मसा हॉलीडे पडली की आतां वोचपाचीं भुरग्यांक घेवन फेमिली तशीच फ्रेंडां वांगडा फ्रेंडां वांगडा हे मातशें चड एनटरटेन्मेंट जाता कित्याक म्हणल्यार फ्रेंडां वांगडा शॉपिंग कोरपा वोसों मेळटा फ्रेंड एक जाता आनी सगळीं आमी शॉपिंगां वयता कपडे सगळ्यांक म्हण कपड्यांची खूब फ्रे शॉक आसता आनी चेडूं भुरगीं म्हणल्यार तेंका चड मागीर आमी सगळीं फ्रेंड एक जाता आनी खंय शॉपिंग करपाची हूंय मॉल आसता त्या मॉलान आमी शॉपिंग करता कोणाक कसले कपडे जाय कोणाक कसले कपडे नाका ते आमी सगलीं फ्रेंड एक जाता शॉपिंग करता मागीर आमी चाये वयता आयस्क्रीम खाता फ्रेंड सगळीं एक जाता पयशे काडटा आनी आपल्या आपल्याक जाय तसली किदें खाता आनी मागीर रातची मागीर फ्रेंड्स सगळे एक जाणा पिक्चर पयता म्हणजे एक पिक्चर बरय लागलें की ना किदें पिक्चराक पिक्चर पोवपाक वता अशें आमी फ्रेंड्सां वांगडा खूब मजा करता आनी फ्रेंड्स सदांच मेळना किदें मागीर लग्न जालें की मागीर फॅमिली वांगडा हें जाता जॉयन जाता आनी जर फ्रेंड मेळटा आनी तेन्ना फ्रेंडा वांगडा खूब इन्जॉय करपाचें आनी फ्रेंडांची एन्जॉयमेंट केन्नाच हें मनशाक हें जायना विसरना तीं फ्रेंडां मनशाक न्ही लायफान मनशां वांगडा आसतात आपलें सूक दूक कितें सांगपाक आपलें बरेंय सांगपा आपलें वायटूय सांगपा सो फ्रेंड ही मोस्ट इम्पोर्टंट आसता कित्याक आमी फ्रेंडांचेच वांगडा चडशीं आपलें शॅर करता कितेंय प्रोब्लम आतां कितेंय एक प्रोब्लम जालें की पयलू फ्रेंडा फोन करून सांगता घरांत कितें प्रोब्लेम जालें की फ्रेंडाक सांगता आनी फ्रेंड मागीर तें सोल्यूशन दिता आनी मागीर अशीं आमी फ्रेंडा वांगडा खुब्ब क्लोज आसता फ्रेंडां वांगडा आनी फ्रेंडां वांगडा इतकी मजा न्ही संवसारान स्कुलान फ्रेंड आसता कॉलेजीन फ्रेंड आसता न्ही तींच लायफान व्हडली अशीं हें आसता फ्रेंडाच्यो वांगडा मजा करता ती ते आनी खंयच करूंक मेळना आनी अशी आमी फॅमिली वांगडा बी एन्जॉय करतात आनी फ्रेंडां वांगडा बी एन्जॉय करता फ्रेंडां पिक्चर पयता भोंवपाक वयता बिचींनी शॉपिंग कोरपा वयता अशें फ्रेंडां वांगडा खूब आमी आनी फॅमिली वांगडा अशेंच खूब मजा करता